जुनाद ब'लेथे जायखि जुनादानो जाया मानो मोसौ जा बोरमा जा बा अमा फिसायानो जा जोङो जेब्ला फिसोरो गोरलै जोनोम होयो अब्ला जोङो बहुथ खेल लानांगौ जायो मानो होनोबा बिसोरो उन्दुथारो बा माबायो जोथारो बिनि थाखाय जों खेल लानांगौ जायो आरो मोनसे खोथा बिसोरो जेब्ला फिसा जायो अब्ला बिसिनि फिसाया गाइखेर गोरलैखौ जानो नागेरो अब्ला जों बिसोरखौ गाइखेर गोरलैखौ जाहोयालासेनो सेरगारनानै गारग्रोनांगौ गारग्रोनानै होनो हायोबा बै फिसानि देहाया मोजां जायो मानि गाइखेर गोरलै जायोबा बिसोर देहाखौ दुरबल जानानै फैयो बेनि थाखायनो सेरगारनानै होनो हायोबा जोंहा बुहुथ मोजां बिनि थाखायनो नोगोद थाब थाब नायनांगौ जानानै फैयो जेखि गोरलै फिसायानो जाया मानो अमा जा मोसौ जा गाइखेर गोरलैखौ सेरगारनानै गारथार नांगौ सेरगारनानै होनो हाबासो बे जेब्ला गाइखेर गोरलै मोनजाया अब्ला मोसौ फिसा अमा फिसाफ्रा बहुथ मोजाङाव फैयो मानो होनबा बिसोर देहाया दुरबल जायो गोरलै बुसथु मोनजायोबा बिनिखायनो बिसोरखौ जथ्थ'हागौ अथ्थ' नों बिसोरखौ जों नायफा नायफा खालामनांगौ मानो होमबा बिसोर सम मोनसेया बिमाफ्रा आदार जाहोयाबा जों दौनानै होनो रोंनांगौ